हांव केपे वाठारांत रावतां आनी आमच्या गांवांत जायतीं जेवणां खाणाचे खानावळ आसात जंय बसून सुसेगाद जेवपाक मेळटा आवन तडे फामिली रेस्टोरंट जे सामके केपे बाजारांत आसात थंय तुका गोवन इंडियन चायनीज हे सगळे तरेचें जेवण मेळटा लोक आपले जल्म दीस ल्हान फामिली जेवण आपल्या फामिली सांगात थंय करतात कारण थंय तांचो वातावरण शांत आनी थंड आसा तशेंच तांचें जेवण बी स्वादिश्ट लागता तुमकां कोणाक गोंयचें जेवण जेवपाक जाय जाल्यार तुमी मुद्दम थंय वचचें तशेंच केपे वाठारान पालासोद्यो दियव हें एक व्हडलें पुर्तुगेज तेपावयलें घर थंय जायती पर्यटक येतात आमचे देसा भायले लेगीत पर्यटक थंय येतात थंय गोंयचेर रांदतात ओदीक करून उकडे शीत कोडी लोणचें भाजी असलें जेवण जे रुचीचें आनी भलायकीक बी बरें तुमकां कोणाक गोंयच्या जेवणाची आवड आसा तर तुमी वेचे